हमारे जो बगीचे में कई प्रकार के फल उगते हैं वो फूल भी होते है कम फूल अगर होते हैं तो हम हमारे भगवान को डेली चढ़ा देते हैं और अधिक संख्या में अगर जा फूल होते हैं तो हम उनको मार्केट में बेच देते हैं और फल भी कई प्रकार के फल होते हैं कुछ फल तो हम खा लेते हैं हमारे घर में और कुछ फल आसपास में बाँट देते हैं अत्यधिक फल उगने पर हम उन्हें मार्केट में मंडी में बेच देते हैं इन फलों का हमारे घर में भी काफ़ी उपयोग होता है कई प्रकार के फलों का जूस बनता है जूस भी बना कर पी लेते हें और फूल को हमारे भगवान को भी चढ़ाया जाता है और घर में सजावट में भी इनका उपयोग किया जा सकता है हमें फूलों को बाज़ार से नहीं खरीदना पड़ता है फल भी हमें स्वाद देते हैं अच्छे भी रहते हैं और हमारे घर के स्वादिष्ट फल भी होते हैं और किसी बिना किसी बिना दवाई के और दूषित फल भी नहीं होते हमारे घर के शुद्ध फल भी हमें प्राप्त हो जाते हैं